घर सबमे गाछीके रख रखाव ओते महगा नहि छै कियाकि गाछी सबके राखै लए जे छै अहाँके हमर सबके अपन सबके इलाकामे पेड़ पौधाके लगाना बहुत ही आसान भए गेल छै कियाकि एतुका वातावरण एहन छै बारिश होइत रहै छै बारिशके कोनो दिक्कत नहि छै आओर मेन की छै अहाँके पेड़ पौधाके रख रखावके लिय बारिश बहुत जादा मायने राखै छै आओर बहुत तरहके एहन गाछी छै जे अहाँके बहुत कम टाइममे बहुत पैघ भए जाइ छै बहुत अच्छा तरीकासँ मानल जाइ छै ओ गाछीके आओर दिखतो छै बहुत बढ़िआँ जेना बहुत गाछी एहनो रहल जेकरा रख रखाव कुछ नहि करियौ तैयो अहाँके लागत जे खूब बढ़िआँसँ बिक जाइ छै जेना अहाँके भए गेल कदमके गाछी कदम गाछीमे की छै किछ नहि छै बढ़िआँसँ एगदम लगाए दियौ एगदम कोनो तरहके दिक्कत नहि छै लगाव अपन निश्चिन्त भए जाउ कोनो प्रॉब्लम नहि रहै छै आओर जेहन गाछीमे अहाँके महोगनी महोगनी लम्बा भए जायत की कही मतलब बहुत लम्बा भए जाइ छै हवा तवा आयल तऽ बहुत डारि टुटैके डर रहै छै बहुत तरहके प्रॉब्लम भए जाइ छै ओकरा ओकरामे महोगनीमे आर गाछी सबमे जेना ई भए गेल अहाँके की कही एक तरहसँ अहाँके आमके गाछी आमके गाछी सब खास तरहके चीज नहि राखने छै आम गाछी लगाए दियौ आम गाछी लगाए दियौ पेड़ पौधा जंगल सब बचाके राखु आओर ओकरामे जे छै खाली ई सब नहि खाइ गाछीके की कहै छै ओकरा बकरी सब नहि खाय एक तरहसँ पैघ भए गेल तऽ कीड़ा लागि जाइ छै गाछीमे तऽ कीड़ा सबसँ बचाना रहै छै कीड़ा सबसँ जखन बचि गेल गाछी तऽ फेर भए गेलै गाछीमे कोनो दिक्कत नहि रहै छै आओर पेड़ पौधा सस्ता महगाके की कहबै सस्ता महगा आरामसँ नर्सरीमे पौधा मिल जाइत नर्सरी जाउ खरीदू पेड़ पौधा एक पौधा सए टाकामे देत अहाँके बेसीसँ बेसी सए टाका मेला लिय पौधा चारि पाँच टा अपन बगान लगाबू हमर तऽ चारि पाँचटा बगानो यऽ आमके बगान यऽ कदमके बगान यऽ कदम बेसी बिकै नहि महोगनी लगायब आओर कटहरके बड़ा नीक रहै छै कटहरके खाइयो लऽ कटहरो भए जाइ छै आओर लकड़ीके लकड़ी से लकड़ियो बहुत नीक कटहरके लकड़ीके पलङ्ग तलङ्ग बहुत सुन्दर बनि जाइ छै आर अपन सबके इलाकामे आब पेड़ पौधा सबके कोनो खास दिक्कत नहि छै पेड़ पौधा सब तऽ बढ़िआँ तरीकासँ हमसब करिते छियै आओर तरह तरहके पेड़ आबि गेलै फूल गार्डनिंग हमरा सबके गार्डेन नीक लागै यऽ हमसब फूल सब कीन एक सए टाका पचास टाकामे दै यऽ हमरा सबके ई की गुलाब सबके फूल तरह तरहके गुलाब लगेने छी ब्लू कलरके लगेने छी हरा कलरके गुलाब लगेने छी अहाँके नॉर्मल रेड पिंक ई सब तऽ छोड़िये दियौ ई सब तऽ नॉर्मल छै ई सबके कोनो बाते नहि छै अड़हुल सबके नीक नीक फूल आनिके लगेने छियै हम अलग अलग तरहके पीरा कलरके अड़हुल फूल छै लाल कलरके अड़हुल फूल छै ओकर बाद फेर अहाँके शो शो पीसवला फूल सब अहाँके बहुत तरह के लगेने छियै अपन गार्डेन गार्डेनमे चम्पाके फूल जे छै चम्पाके फूल लोग नहि राखै यऽ घर तरमे साइड कए कऽ लगाए देलियै लेकिन चम्पाके फूल यऽ हमरा सबके रेड कलरके फूल सब अलग अलग तरहके रेड कलरके फूल मिल जायत अहाँके ओकर बाद फेर अहाँके गार्डनिंग करल अहाँके आबै यऽ ने यौ ओ जे छै की कहै छै हरा भरा पेड़ जे छै ओ सब पेड़ बड़ा नीक होय छै गार्डनिंग करऽमे ओकर बाद फेर लाल तरहके फूल सब शो पीसवला फूल सब लगेने छी बढ़िआँ तरीकासँ आर आर अहाँके की कहब अहाँके पेड़ पौधाके महगा सस्ता सब तऽ बताइये देलहुँ बस ओकरा रख रखाव कनी टा भए जाइ छै कि पानि अहाँके देबैये पड़त अहाँके बरसा तऽ जे होइ छै से होइ छै लेकिन फूल सबमे हमसब कनी टा पानि चाही नहि देबै पानि तऽ सुखि जायत तऽ फूल सबमे कनी टा पानि कनी टा सम्भावना राखै पड़ै छै आर ई सब चीजके देखैत छै लोकसब कऽ बढ़िआँ तरीकासँ सब कुछके समझै पड़ै छै आओर आर की कही अहाँके आओर कोन कोन फूल लगाबै छै खेती बारी तऽ बड्ड नीक ओ तऽ अहाँके पेड़ पौधामे गाछी सब नहि यऽ पानि पानि तानिके बारेमे बताइये देलहुँ पानि तानि देबऽ पड़लै सुबह शाम सुबह शाम आओर तरीकासँ सुबह दियौ एक टाइम दऽ दियौ दए दियौ पानि पानि देलाके बाद की भए जाइ छै जे गार्डेन सब कनी टा आसान भए जाइ छै लगाना रहै छै की कहै छै रहल तऽ अपन बच्चा सब खेललक नुक्का चोरी खेललक बहुत तरहके चीज ओकरामे भए जाइ छै आओर बहुत तरहके पेड़ पौधा नारियलके पेड़ भए गेल अहाँके बहुत तरहके पेड़ अपन अहाँके आँधी ताँधी आयल तऽ टूटे नहि ओ सबके लोक ध्यान राखै छै कनी टा ताकि दू टा भए गेल तऽ घर तरपर गिर गेल तऽ अहाँके बहुत अच्छा बाल बच्चा सब खेलैत रहै छै तऽ ओ सब चीजके लोग ध्यानमे राखलक जे ताकि ओइसब चीजके दिक्कत नहि हुए लोक सबके परेशानी नहि हुए उ सब चीजके लोग ध्यान राखैत सब काम करैत रहै छै आओर जहाँ तक बात छै एकर की कहबै अहाँके पेड़ पौधाके तऽ हमर देबे कयलहुँ कोन कोन तरहके पेड़ केलाके पेड़ सेहो लागल यऽ केलाके पेड़ बहुत नीक केलाके पेड़ यऽ केला खाइतो छी तोड़ि तोड़िके तऽ घरके अगल बगल पेड़े पौधा सब भरल यऽ हरा भरा यऽ पूरा साँसो ताँसो के दिक्कत नहि यऽ ऑक्सीजनके कोनो तरहके कमी नहि सब तरहसँ ठीकसँ रहै छी